मोबाइल पर न्यूजफीड हम पढ़ै छी आर चैनल सब तऽ सब्स्क्राइब कयने छी जाहिमे कि मुख्य अछि आजतक न्यूज जी न्यूज आर जे छै से हमरा सभकेँ एखन एकटा लोकल न्यूज चैनल छै न्यूज एटिन ई तीनटा हम सब्स्क्राइब कयने छी आ तीनोके पारस्परिक हम न्यूज पढ़ै छी मिलाबै छी पब्लिक न्यूज एप्प नामके एकटा एप्लीकेशनो चलै छै हम ओहो पर ध्यान रखने रहै छी हम ओकरो सब्स्क्राइब कयने छी आ ओहिपर जे छै से बहुत ही नजदीक नजदीकके खबर हमरा सबके प्राप्त होइया जेकि मोबाइले पर टा उपलब्ध छै हम अगर ओकरा चाही कि टीवी पर देखी तऽ ओ नहि देखेतै ओ सिर्फ मोबाइलेटा पर चलै छै लेकिन ओहिसे ई होइ छै कि बहुत स्थानीय समाचार जेकि न्यूज चैनल नहि अपन चैनलमे देखाय या सुनाय सकैया ओहो न्यूज हमरा ओहि मोबाइल एप्प एप्लिकेशन अछि ओहि एप्लिकेशनके माध्यमसँ हम देख लै छी और सुनि लै छी